کنویں سے پانی لوگ کیسے نکالتے تھے جو پہلے کے لوگ ہوتے تھے تو وہ تو یہی کرتے تھے ایک رسّی میں ڈول کو باندھ دیا بالٹی کو باندھ کے ایک کنویں میں اس کو پھینک دیتے تھے اور تو اس میں پانی بھر جاتا تھا تو پھر اس کو کھینچتے تھے اور بار بار وہ اسی عمل کو کرتے تھے اس سے ان کو تھکان بھی ہوتی تھی ہر چیز ہوتی تھی بار بار کھینچنا پڑتا تھا پانی کو کسی بھی چیز کے لیے ان کو بالٹی کو اس طرح سے ڈالنا پھر اس کو کھینچنا پھر نکالنا پڑتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے اب اس میں موٹر فٹ کر دی گئی ہے اس میں نلوں کو پائپوں کو بڑے بڑے پائپوں کو اندر ڈال دیا گیا ہے جس سے موٹر سے پانی باہر کھینچے اور نلوں کے ذریعے باہر نکلے تاکہ لوگوں کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے جتنی محنت ان کو پہلے کرنی پڑتی تھی جیسے کہ وہ کھینچتے رہتے تھے کھینچتے رہتے ان کا ایسا کچھ کام نہیں ہے ان کو کیا کرنا ہے بس ایک موٹر کھولنی ہے موٹر کھولتے ہی ان کا کیا ہوگا پانی آنے لگے گا خود بخود نل میں تو یہی عمل اب چل رہا ہے پہلے کچھ اور تھا اب عمل کچھ اور ہے اب موٹر کا استعمال ہوتا ہے پہلے ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا لیکن اب موٹر کا استعمال ہوتا ہے